हरिओम दादा मां रमेश मोटवाणी थो ॻाल्हायां दादा घर में कुझु महिमान आया आहिनि ऐं मूंखे उन लाए चांहि खपे इए अदरक वारी चांहि खपे पर चांहि अहिड़े नमूने मूंखे सुठो नमूने हे पैक करे मोकिलियो घटि में घटि पंद्राहं चांहियूं त हुजनि जीअं उहे कलाकु ॾेढ ताईं गरमु रहे जो असां नाश्तो पाणी कयूं ॻाल्हायूं ॻाल्हाए नाश्तो पाणी कयूं त जीअं तव्हां प्लेटनि में इनमें कोप में विझो त उहो गरम जो गरमु रहे ऐं थदी न थियणु खपे छोकी चांहि में अदरक चङी तरह विझिजो जे उन जी चांहि जी टेस्ट सुठी अचे ॿियो ऐं घणी देरि में तव्हां इहा मोकिले सघंदो दादा अटिकलु पंद्रहें मिंट में त मोकिले सघंदो न जे पंद्रहें मिंट में मोकिलिंदो तमामु सुठी ॻाल्हि थी वेंदी ऐं मूंखे मिली बि पवंदी जेके पैसा तव्हां चओ त अॻिमें मोकिले ॾेयाव जेको खणी ईंदो या जंहिंमहिल थरमास खणणु ईंदो ओॾीमहिल पैसा वठी वञे जीअं तव्हांखे सहुलियत लॻे मां उन हिसाब सां करण लाइ तयार आहियां